एकबार हमर पापाके बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गेलै रहए जकर कारण हमरा पुर्णियाँ शहरमे एगो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हइ जकर नाम हइ मैक सेवन ओकरामे हमरा भर्ती करय लेल कहलकै भर्ती करय लेल कहलकै तऽ हमरा पैसा ना रहै उतना कि जे भर्ती करबै तऽ हम की करियै ओकरा लेल हमरा पैसाके जरूरी रहै तऽ पैसाके जरुरी रहै तऽ तुरन्त ना हो पयतै रहए ताहिलेल हम लोन लेलियै लोन लेलियै लोनके ओही अमाउण्ट रहै हमरा लगभग एक लाखके आसपास हमरा हॉस्पिटलमे माँग करलकै रहए ओहि अस्सी हजार तऽ बीस हजार तऽ एस्ट्रा लेबेके पड़तै ताकि इधर खर्चा हो गेलै उधर खर्चा हो गेलै ओही कारण हम भैयासँ परमीशन लेबय लेल तुरन्त मतलब परमीशन लेल गेलियै भैयाके पास बड़ा भैयाके पास गेलियै वहाँपर गेलियै तऽ कहलखिन कि ले ले लोन जो ले ले ले के तुरन्त मतलब एडमिट कराही हॉस्पिटलमे भर्ती कराही तब तब ओ काम हो पयतहु मतलब तोहर इलाज पापाके हो पयतहु